जय झूलेलाल हा मां तव्हां वटि आई आहियां मुंहिंजे पासे वारीअ ने जामु लड़ाइ कई अथईं मुंहिंजे घोटु सां मुंहिंजे लाइ कुझु करे मुंहिंजे पासे वारीअ में मूंसां ॾाढो झॻड़ो कयो अथईं मुंहिंजे घोट खे मथे में लकुणु बि हंयो अथई ख़ून कढियो अथई हा तव्हां मुंहिंजी मददु कयो मां पु मां पुलिस ॾे वेई हुअमि पर पुलिस वारनि बि कुझु कोई मुंहिंजी मददु न कयईं हुननि जे मथां कुझु केस कयो त पोइ मां हुन खे चई सघां की हीअं हीअं थोरी ठहे पाणे में रही करे हीअं ख़ून कढनि झॻड़ा करनि गारियूं गंद ॾियनि

न न न कयऊं असांजे असां की भई न कुझु न करे सघंदासि असां त तव्हां वकील आहियो तव्हां कुझु करे सघो मुंहिंजे लाइ अछा अछा

हा हाणे हुनखे मां डायरेक्ट एफ आई आर ॾेई अचां की भई छा चइबो आहे हीअं तव्हां अहिड़ो कमु कयो अथव हाणे मां केस कयो आहे तव्हांजे मथां अछा अछा त हाणे उनखां पोइ अॻु हा हा तव्हां पंहिंजी फ़ीस ॿुधायो मूंखे तव्हां घणो चार्ज लॻंदो त मां हुनजे हिसाबु पंज हज़ार मां हेॾी पैसे वारी न आहियां मां पूरी सारी मुंहिंजा ॿार नंढा मुंहिंजो घोटु नौकिरीअ वारो त मां पंज हज़ार हेॾा न ॾेई सघां मूंखे लॻो हीअ सरिकार जे तरफ़ु सां जीअं ठाहींदा आहिनि वकील हीअं हुन हिसाबु करे ॾियो त कुझु करे सघो तव्हां मुंहिंजे लाइ मददु ठीकु आहे हलो तव्हां अ ॿ हज़ार करे ॾियो मूंखे हीअ ॻाल्हि नथी वणे अॼु मथो फोड़ियो अथऊं सुभाणे वरी कुझु झॻड़ा ॿिया करनि ॿार नंंढा सुभाणि पथर फेकनि त कुझु त करिणो पवंदो मूंखे हा ठीकु आहे ठीकु आहे त ॿियो छा करणो पवंदो याने ख़ाली फॉम बॉम कुझु भरिणो पवंदो या एफ आई आर लाइ अछा अछा ठीकु आहे त पोइ मां सुभाणे पंहिंजे घोटु सां ॻाल्हि कयांसि थी मां उनखे ॿुधाए न आई आहियां मां हींअर धक ॾिसी करे मां आई आहियां मां ॾकी वियमि मां चओ हिनजो कुझु त करिणो पवंदो नत त हे त सुभाणे अॼु कुझु हंयो लकिड़ो हंयो अथऊं सुभाणे ॿियो कुझु करे सघंदा हा अछा

अछा अछा सुठो भई झुलेलाल तां ते बि दया करे मुते बि करे हिय ॾिसीं करे सुठो नथो लॻे की हीअं करणु लकिड़ा खणी ख़ून कढनि मां चयो कुझु त करिणो ई पवंदो हम्म अछा अछा